अ हेल' औ आंलाय नाम्बार गोदानखाय सानदोंमोन रं नाम्बारसो नामा होननानै औ औ औ

बेनथन दा माबा दाउआलाय एसे फिसा फिसासो ओमफ्राय गोदोरबो दं नामा आंबो नायसनाखै थानांगौ दां माबायाव ओमफाय लकेल दाउआ दा केजि तिनस' बिदि आरो ना दानबोला बेदर गोदा खानाया साराय तिनस'सो लानो हागौ दां लानो हागौ दां सोर खिन्थादों जागोन औ

औ औ जागोन सिनायनाय हिसाबै जागोन औ

औ औ औ औ औ औ जागोन जिखुनो दा दा बांद्राय खमाव हरब्लाबो थैद्रायगोन ना नै दसथाखाफोरखौ खमजागोन खमजानायालाय औ औ जागोन औ औ औ ओं

जागोन नै जोंहाबो जेन'बा फिनाय मानाय एसे खस्थ'जायो नालाय ओमफाय दा दोंना गैया नायनांगोन र' बाहाय जाब्रायै दोंनाया दोंनो

दा नायनानै माबासै र' आं माने फिसा फिसासो नालाय देखुरा देखुरा बांद्राय गोदोरबो गैया जाब्रायानो दों आरो दाउआलाय ओं गाबोन दा न गामोन खोयथायाव

औ औ औ औ औ

औ औ खोय केजि नांगौ होनदोंमोनलाय ओमफाय औ दस केजि दा न थोगोन दा न मानसिफ्रालाय बेसांसो जागोन होनब्ला

औ औ औ औ औ औ औ जागोन मिथिगोन दा जागोन दे औ औ हरगोन दाउखौ न जागोन दे एखौ गोदानसै

बाहाय जाब्रा होदो होबालाय गोदाबालाय

दुयस' आसि ना औ औ औ औ औ दुयस' आसि आव न जागोन ओमफाय नायफैनो हाला दाउखो नायफै नायफैदो दायोफोर बेलासिफोराव फैनानै औ औ

औ औ औ औ औ औ आं सख आवनो दानसै नामा न'आव एसे जगारफोरा गैया माथो न'आव दिनै ल'सै नालाय न'निफ्राय लाना फैना माबा फैनोसै औ औ जागोन दे दे ओं फैलायदो लांफैलायदो औ औ दे दे जागोन दे